मूंखे आर्थिक समाचार जे बारे में दैनिक जागरण जी हिकु प्रति ईंदी आहे आर्थिक जागरण इंडिया टूडे और समाचार जेके चैनल आहिनि ज़ी बिसनस जंहिंमे शेयर मार्किट जा सूचकांक बिटकॉइन जे बारे में और तव्हां जी एस आई पीस जे बारे में इहे सभु जानकारी मिलंदी आहे ई टी वी नाओं न्यूज़ टूडे और आजतक में बि हिकु जेको ईंदो आहे कि आर्थिक टूडे करके ईंदो आहे उहो बि इन जे बारे में जानकारी ॾींदो आहे इहे सभु चैनल आहिनि जंहिंखे मूंखे आर्थिक और बाज़ारि जी लेनदेन जी प्रक्रिया जे बारे में पतो पेंदो आहे